हलो जी सर नमस्कार सर जी सर नमस्ते सर ये बोल रहा हूँ कि आप कौन सा फल रखते हैं सर जी सर

तो ये कैसे किलो दे रहे हैं जी जी सर औ और ये बनाना ये सर ये जो बनाना है ये है पपीता पपीता बीस रुपए किलो और सर क्या क्या आप रखते हैं जी जी तो सर ये मतलब सबका रेट एक ही है कि अलग अलग रेट में जी तो आप जी सर दुकान अगर खुलेगी तो आपको पहुँचा देंगे कि यहीं पर आना पड़ेगा तो सर हमको मतलब आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे तो आप पहुँचा देंगे टाइम से पहुँचा देंगे क्या टाइम से स टाइम से पहुँचा देंगे क्या जी जी वही थोड़ी जरूरत है तो आप जल्दी में पहुँचा देंगे तो आप ऐसा करिएगा जो बनाना एप्पल और ये सब देखिएगा उस हिसाब से बना कर पाँच पाँच किलो करके अगर देखिएगा तो होम डिलिवरी सुविधा दे सकते हैं तो दे दीजिए देखिएगा ऐप्पल हो जाएगा पाँच किलो बनाना हो जाएगा जी नारंगी पाँच किलो केला हो जाएगा पाँच दर्जन ले लीजिएगा पाँच किलो पपीता ले लीजिएगा

और अनार जो होगा तो अनार पाँच किलो ले लीजिएगा जी जी सर ओके सर ओके सर